पहिने जे रहै ने से सभ अपन नॉर्मली गाना गाबैत रहै पहिने रहै ढोल पिपही की किछु स्पीकरसभ नहि रहै लोक ओहिना अपन गीत गाबैत रहै आब ओहिसभमे जे छै ने बहुत सुधार भेलै हँ पहिने रहै कि जे दश सकेंड दश मिनटक गाना रहैत रहै आब जे छै ने तीनू मिनटक गाना बनि जाइ छै किया तऽ गाना कम रहल आ ओहिमे साउंड ढोल पिपहीसभ किछु बाजय छै पहिने जे रहय न कोनो भी काज होयत रहय तऽ संस्कृतिक पर होयत रहय आब छै डिजिटल पर होय छै आब तुरंत एतय शूटिंग भेल तुरंत अमेरिकाम शूटिंग भै जाय छै